جہاں تک میری جانکاری ہے کہ تاریخ میں ایسے کسی بھی واقعے کے بارے میں نہیں جانتا جس سے کسی کمیونٹی میں لڑائیاں ہوئی ہوں اور جو جس کی وجہ سے ہماری ذاتی زندگی میں کوئی فرق پڑتا ہے